मां हाणे वेझिराईअ में हिकु सैमसंग जी स्माट टीवी वरिती उन जी साइज़ आहे फोटी थ्री इंच हुन जी पिक्चर क्वालिटी ॾाढी सुठी आहे उन जी म्यूज़िक क्वालिटी सुठी आहे ऐं टीवी स्माट आहे स्माट मिन्स हुन में कीअं ऑनलाइन मोड में कंटेंट ॾिसी सघंदो आहियां बसि सिर्फ़ मूंखे वाईफाई कनेक्ट करिणी आहे मुंहिंजे टीवीअ में हुन जो मां यूटूब यूट्यूब ॾिसी सघंदो आहियां ऑनलाइन चैनल ॾिसी सघंदो आहियां ऑनलाइन टीवी आहे नयां नयां चैनल ॾिसी सघंदो आहियां नेट उन में उन जी रिमोट बि स्माट आहे उन में बटण जाम घटि आहिनि जीअं त उन में ख़ाली चारि बटण आहिनि म्यूज़िक कंट्रोल आहे ऑनलाइन चैनल जे लाइ हिकु बटन ॾिनो अथव वॉल्यूम कंट्रोल जो बटण आहे ऐं हुन में नेटफ्लिक्स जो डेडिकेटेड बटण आहे ऐं यूट्यूब जो डेडिकेटेड बटण आहे ऐं हुन में एक्सटर्नल स्पीकर सपोट आहे एक्सटर्नल स्पीकर जो साउंड ॾाढो सुठो आहे कंपेयर टू अदर ब्रैंड ॾिसूं था हुन जी जी क्वालिटी आहे जेकी एट के में पिचर क्वालिटी ॾिसी सघबी आहे उन में थ्री डी वीडियोज़ बि नज़र ईंदा आहिनि हुन जी हिकदमि क्वालिटी बेस्ट आहे ऐं हुन में काई तकलीफ़ बि कोन्हे